एक तऽ अए अथी कटिहार जिला छै पूर्णियाँ जिला मधेपुरा जिला

ध्यान से मधेपुरा जिला एकटा अथी अररिया जिला अररिया जिला सुपौल जिला मय मधुबनी जिला